खेती समन्धी जे हइ खेती समन्धी लऽ कऽ आदमी जियैया जे एहिसऽ उपार्जन भेलै मकइके पहिले खेतके जोत कोर करबै छी खेत जोत करबेलाके बादमे खाद दै छी आ खाद देलाके बाद एहिमे बिची ओहिमे मकइ अथी आलू रोपै छी तकर बाद नालीमे मकइ रोपै छी पानि दै छी आ पानि देला बाद फेर खाद दै छी खाद देलाके बाद एवं प्रकारे एनाहिते कैरते कैरते ने सातो आठो पानि सब मिलाके लागि जाइया तब खेती उपार्जन होइया आलू आओर मकइ तऽ मक्का जे आलू कोरि लै छी आलू बेच लै छी तऽ ओहिसऽ पैसा होइया ओहिसऽ जियै छी आलूके जब रखै छी थोड़ बहुत घरमे खाय पियै ले आ बाकिये बैच जाइया बेच लै छी दू पैसा होइया आ ओकर बाद मक्का होइया मक्का जे पाकल तऽ मक्का काटलहुॅं तऽ मक्कामे तैयारी केलहुॅं मक्काके सुखेलहुॅं तैयारीके भेल आ तब ओकरा मक्काके बेचलहुॅं ओहिमे पैसा भेल एवं प्रकार इएह सब जियैके जियैके धंधा हइ दोसर नम्बर माल जाल पोसै छी जे माल जाल पोसै छी गाय भैंसी एहि लऽ कऽ जे होइया जे दूध होइया दूध भेलाके बाद दूधके बिक्री करै छी या दूधके दही बनबै छी घी बनबै छी एहिसऽ पैसा होइया ताहि सऽ निर्वाह करै छी तकर बाद होइया जे धंधा अहाँके जे

तकर बाद ई होइया जे दोकनदारी लाइन यऽ दोकनदारी लाइनमे जे जेनामे खैनी भेल शिखर भेल पराग भेल चिन्नी भेल तकर बाद चाउर दालि भेल अनाज पदार्थ साबुन तेल भेल एहि सब से जोगार कऽ कऽ अपन बिक्री करै छी एहि लए कऽ गुजर बसर चलैया पैसा होइया चलै छै तकर बाद जे मा माछके विभागमे माछ पालन केलहुॅं नदी नालामे ओहि सऽ माछके भेल तऽ ओहि सऽ बेच लेलहुॅं ओहि सऽ निरबाह भेल इएह सब अइ तकर बाद तकर बाद मुर्गा पालन भेल मुर्गाके पालन केलहुॅं तीन महिना डेढ़ महिनामे बच्चा नमहर भेल तऽ ओहि से मुर्गा बिक्री भेल ओहि से पैसा भेल इएह सब अइ बिशेष जे जियैके लेल ई धंधा सब अइ तकर बाद अहाँके जे मखानके खेती करू मखानके खेतीमे नदीमे मखान होइया मखानके अथी निकालू ओहि मखान के बेचू ओइ से पैसा हएत ओइ से निरबाह हएत इहए सब